हँ दिलखुश जी हे यौ सबजीके काम जे कए रहल छियै से मानि लिअ कते दिनसँ कए रहल छियै ओ साल भरि भए गेलै ने दोकनदारी केना चलैए दोकानदारी केना चलैए हॉलसेलके काम करै छियै होलसेलके काम अच्छा अच्छा ई बात बताबु जे एक सबजीके नाम बताबू कोन सबजी यऽ फर्स्टमे हँ हँ हँ करेला अच्छा ओलो रखै छियै ओ अच्छा ठीक छै अच्छा तऽ हमर इच्छा रहै कि जे अहाँके सङ्गमे पार्टनरमे काम करतियै हमहूँ मानिके चलियौ जे पूँजी लगतियै आधा हमहुँ देतियै अहूँ आ हमरो इच्छा रहै धन्धा करैके की रखबै पार्टनरमे हँ ओ समान कतऽ गुलाबबागसँ लाबै छियै कि नहि खकसीबागसँ ओ फारबिसोगञ्ज मण्डी जाइत छियै अच्छा ई बात बताबू जे खोकसीबाग आ फारबिसगञ्जमे मण्डी बढ़िआँ कोन छै हँ खौकसीबागमे बहुत जगह कऽ माल आबै छै ने ओ अच्छा ठीके छै तऽ मानिके चलियौ परबल आलू करेला अच्छा एतबा कहलियै रखै छियै ओलो रखै छियै ओल आ टमाटर अच्छा ई कहू तऽ जे अभी बैगन आएल छै कि नहि

हँ ओ अच्छा झिङ्गा कऽ मंडी झिङ्गा ओ आबैए हरा सबजीमे की हँ आबै छै ओ बिक्री छै बढ़िआँ लेकिन ने अच्छा तऽ ठीके छै हम किछु पूँजीके बेवस्था करै छियै बुझलियै ने अरे हँ हँ हँ